काल फंक्शनाक वचपाक जाय म्हणून हांवें लॅकमेचें स्मज प्रूफ काजळ वापरलें आतां काजळ म्हणटकूत अठरा वरां हाजें स्मजींग जायना बरें सारयलें आणी वचत जाल्यार दोन वरां भितर हांव सामकें आरे देवा कितें म्हणू सांगूं तुमकां मालन्युट्रिशन पांडा कशें दिसूंक लागलें सगळें काजळ दोळ्या सकयल आयलें म्हज्या शी शी कितें देवा हें